असांजे परिवार में जेकी शादियुनि जूं जेकी परंपरा आहिनि उहो अ हिकदमि अलॻियूं आहिनि जीअं पहि शादियुनि जे कुझु ॿ टे ॾींहुं पहिरियों चकी पीसणजी जेकी परंपरा हूंदी आहे भई सभु छोकिरेवारा छोकिरीवारा चकी पीसंदा आहिनि साठ सुॻुनि थींदा आहिनि उहे अलॻि ई तरीक़े जा आहिनि उहे असां हाणे बि हलंदी आयूं आहिनि असां कोशिशि कंदासीं उहे अॻिते बि हले ॿी हिकु परम्परा आहे की जेकी म ज़ाल मुड़ुसु शादी थियणु खां पोइ जेकी लूणु मापण जी परम्परा आहे हुनसां लूणु मापण सां ख़बरु पवंदी आहे भई कंहिंजे तरफ़ु कंहिंजो वधीक प्रेम आहे उहो लूणु मापे करे असां सिंधियुनि जेके आहिनि उहो ॾिसंदा आहिनि भई कंहिंजे तरफ़ु प परे पए थो परम्परा सालनि खां हली करे हलंदी आई आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे ईंदासीं उहो सिखारींदासीं ऐं उहो अॻिते वधंदी त उहो बि सिखी वठंदा की असांजी कहिड़ी कहिड़ी परम्परा आहे जेकी पहिरियों खां वठी हलंदे अॻिते बि हलंदी रहंदी